हेलो सिविल हॉस्पीटल अहमदाबाद डॉक्टर साहब मुंहिंजे दोस्त खे कुझु कैंसर जी तकलीफ़ आहे इन करे उनखे उनखे उनजे लाइ मूंखे तव्हां सां कॉन्टेक्ट करिणो आहे त मां ॾेखारण लाइ अचा त इन जे लाइ तव्हां जेका मूंखे सलाहु ॾियो जॾहिं मूंखे टाइम ॾियो त पोइ मां अचा छाकाणि त तकलीफ़ हुनखे थी पई आहे वधीक त उनजे लाइ मूंखे छा छा ऐं तव्हांजे लाइ तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी जरुरत पवंदी डॉक्यूमेंटस जी या पंहिंजो इननि जी रिपोर्टियुन जी तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त पोइ मां हूअ खणी अचा ऐं ॾेखारे वञा जॾहिं तव्हां मूंखे टाइम ॾियो जेतिरो थी सघे जल्दी सोहलत सां त वेचारे जो ऐ इलाज थिए ऐं अहियां मालिक करे ठीकु थी वञनि सो इन लाइ तव्हांखे ख़ासि तकलीफ़ ॾिनी ऐं फ़ोन कयो आहे पोइ तव्हां हे मूंखे छा था चओ इन लाइ त पोइ उन हिसाब सां मां तयारी कयां त अचूं जी मां हींअर ॿाहिरां पियो ॻाल्हांयां आहिनि न फ़ाइल आहे सॼी फ़ाइल आहे फ़ाइल रेडी पइ आहे जेके जेके ट्रीटमेंट अॼु ताईं कयूं आहिनि उनजी फ़ाइल पई आहे पर कुझु अञा उनजो तथ्य निकितो कोन्हे उनजो को बि फ़ाइदे जहिड़ी ॻाल्हि अञा किथे बि न थी सम्झि में अचे थोरो मुंझी पिया आहियूं त कंहिं मूंखे चयो तव्हां सिविल हॉस्पीटल अहमदाबाद वञो हुते तव्हांखे मालिक कंदो ठीकु थी वेंदा उनजे लाइ मूं ख़ासि तव्हांखे फ़ोन कयो ऐं वेनती थो कया पियो तव्हां मूंखे कोपरेट कंदा ऐं मुंहिंजे दोस्त जो निवारण कंदा इन लाइ तव्हां वटि जीअं मूंखे जो हुकुम कयो जी जी जी अच्छा ठीकु आहे जी जी ठीकु आहे जी जी हा हा या हीअंर जेके चालू आहिनि दवाऊं उहे बि खणी अचा ठीकु आहे हाणे कॾहिं मां अचा इहो मूंखे कुर्ब करे मूंखे पंहिंजो फ़िक्स कयो त मां उन ते हिसाब सां प्रोग्राम ठाहे अचा की जल्द में जल्द ॾई सघो तव्हां असांखे त अपॉइंटमेंट त महिरबानी थींदी हूअं त हिता खां हिता खां पंज छह कलाक जो रस्तो आहे टोटली चाहे कार चाहे एम्बुलेंस

हा हा पर तव्हांजी हाजिरी खपे न डॉक्टर साहब तव्हांजी तव्हांजी हाजिरी जरूर खपे हूं अॼु छंछरु आहे सुबाणे आर्तवार आहे इन इन करे थे अॼु छंछरु आहे सुभाणे आर्तवार आहे इने करे थो ॿुधायां तव्हां पंहिंजो ॿुधायो त उन हिसाब सां मां अचा आर्तवार आहे या सूमरु आहे हाणे मूंखे ख्याल न आहे पर मां सुभाणे अचा भले हिता निकरा अॼु राति जो ठीकु आहे मां तव्हां सां जरुर फ़ोन करे हीअंर ई पंजे मिंटे में कंफ़र्म करे पोइ तव्हांखे मां प्रोग्राम ॿुधायां थो ऐं अचा थो ठीकु आहे ओके राधा स्वामी